یقیناً بچپن میں تاریخ پڑھنے کا بہت شوق تھا خاص طور پر جنگِ آزادی اٹھارہ سو ستاون کی کہانی نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا اس جنگ میں ہندوستان کے کئی علاقوں میں عوام نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی میرٹھ سے شروع ہونے والی یہ بغاوت پورے شمالی ہندوستان میں پھیل گئی مجھے سب سے زیادہ دلچسپی رانی لکشمی بائی کی کہانی میں تھی ان کی بہادری دلیری اور اپنے وطن کے لیے قربانی نے میرے دل کو چھو لیا انہوں نے اپنے فوج کے ساتھ جھانسی کی حفاظت کی اور میدان میدانی جنگ میں جامِ شہادت نوش کیا ایک کمزور عورت کا بہادور سپاہی بن جانا میرے لیے حیرت انگیز تھا یہ کہانی نہ صرف حُبُّ الوطنی کا جذبہ بیدار کرتی ہے بلکہ قربانی کا درس بھی دیتی ہے میں نے سیکھا کے آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ قربانی دینی پڑتی ہے اس تاریخی واقعے نے مجھے اپنے قوم سے محبت اور اس کے لیے کچھ کرنے کی تحریک دی میری دلچسپی تاریخ میں بڑھتی گئی اور میں مزید ہیروں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تاریخی کہانیاں ہمیں اپنی شناخت کے جوڑتی ہے اور ہمارے اندر فخر پیدا کرتی ہے تاریخ ہمیں ماضی کے تجربات سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے یہ کہانیاں ہمارے کردار کو مضبوط بناتی ہے اور ہمیں مشکل وقت میں حاصلہ دیتی ہے رانی لکشمی بائی کی کہانی میرے لیے ہمت استقلال اور حب الوطنی کے علامت ہے کی علامت ہے اگر بچپن میں ایسی کہانیاں نہ ملتے تو شاید میرے اندر یہ جذبہ نہ آتی تاریخ سے جراؤ ہمیں بہتر انسان اور ذمہ دار شہری بناتا ہے